हम सीतामढ़ी जिलामे मेजरगञ्ज थानामे वारिमदन गाम से बाजि रहल छी हमरा इलाकामे तरह तरहके खेल भए रहल अइ एहिमे क्रिकेट कबड्डी लूडो भए गेल कैरमबोर्ड भए गेल ताश खेल अइ शतरञ्जके खेल अइ झिझिया अइ आओर सामा चकेवा अइ तऽ पुरुषवर्गमे एहिठाम क्रिकेट फुटबॉल आओर कबड्डी बहुत प्रचलित छै ओकरा साथ साथ एहिठाम गुल्लीडंडाके खेल भी चलैत छै आ बुजुर्ग लोग बैस कऽ ताश खेलै छथि आ महिला वर्गमे सामा चकेवा बहुत प्रचलित अइ आओर झिझिया भी बहुत प्रचलित अइ